हमरा पसंदीय जगह भेल अहाँके तिलेश्वर बाबा के मन्दिर अछि भोला बाबा ओतए रहैत छलय ओतए चारू बगल दिवार छलय ओतए आदमी सब मिलैत छलय रहन सहन खान पान देखभाल सबकिछु ओतए शान्ति जगह छलै सभसँ मुलाकात करिऔ सभसँ बातचीत करिऔ कोनो टेन्शन नहि छलय अइठमाँ तऽ बहुत दिक्कत होयत छलय घरके आसपासके माहौल बहुत गड़बड़ छलय तऽ ओतए तऽ शान्ति जगह चाही तऽ तिलेश्वर बाबाके एकदम सुन्दर जगहए चारु बगलसँ घेरलए एकदम ओतए रहयमे ठीकए शान्ति जगहए पर रहि सकैत छियै खान पान कए सकैत छियै बातोचीत कए सकैत छियै ककरोसँ भी ओतए एतय दिक्कत नहि होय छलय इमहर अहाँके दिक्कत होयत छलय हल्ला गुल्ला आसपड़ोस अहाँके बहुत गड़बड़ छलय इसी कारण अहाँके होयत छलय तऽ एहन बात नहि छलय जे एहन ओहन बात होयत छै जे एहिठाम अहाँके बहुत गड़बड़ छै माहौल तिलेश्वर बाबाके मन्दिर ओहन नहि छलय चारू बगलसँ एकदम छहरदीवाली देलए शान्ति जगहए फल फूलसभ ओतए बिकैए ओतए रहि सकैत छी अपन बेच सकैत छियै खा सकैत छियै वा ककरो दऽ सकैत छियै वा तऽ अहाँ किछु भी ऊपयोग कऽ सकैत छी लेकिन अहाँके एतय नहिए चलयवला घरके आसपड़ोसमे जगहो नहिए अहाँ नहि रहय सकैत छियै ओ सभसँ बढ़िआँ जगह तिलेश्वर बाबाके मन्दिरए सभसँ सुन्दर ओतए अहाँ रहिऔ एकदम सुन्दरसँ रहिऔ लोक सबसँ बातचीतकऽ सकैत छियै सभकुछ कऽ सकैत छियै लेकिन एहन ओहन बात नहि छलय घरके माहौलसभ ठीकए ओतए अहाँ तिलेश्वर बाबा लग एकदम बढ़िआँसँ रहय सकैत छी लेकिन ओ जगह पर अहाँ फूलोसभ बेच सकैत छियै आओर लगाइ सकैत छियै गाछ वृछ आओर बढिए लागत देखयमे ओतए मन्दिरके आसपासमे